मेरे द्वारा ली गई वस्तु मेरी अंगूठी है जो मुझे बेहद प्रिय है उसकी आकृति बनावट बहुत अच्छी है घरवालों को परिवारजनों को सभी को बहुत पसंद आई है मेरे मित्र भी काफ़ी तारीफ कर थे पूछ रहे थे कहाँ से ली है मैंने दो हजार दुकानें देखने के बाद फिर मैं तनिष्क वालों के पास से वो ली उनके पास बहुत आकृति थी आकृतियाँ थी लेकिन मुझे यही पसंद आई काफ़ी अच्छी बनावट थी उसकी उसके दाम भी काफ़ी किफायती थे जो मैं ले सकूँ